हेलो सर क्या मेरी बात कैब एजेन्सी से हो रही है जी सर मैं वर्षा अहिरवार बात कर रही हूँ मैंने कैब बुक करी थी सर अभी तक आई नहीं है मैं कब से इन्तजार कर रही हूँ सर मैंने सही पता दिया था लेकिन ड्राइवर पते पर नहीं पहुँचा कहाँ है ड्राइवर पते पर नहीं पहुँच पा रहा है सर तो आप कैब को रद्द कर दीजिए क्योंकि हमारी ट्रिप भी रद्द हो रही है हम जा भी नहीं पाएँगे जी सर मैंने ड्राइवर को भी कॉल किया था लेकिन उन्होंने उनका कॉल व्यस्त आ रहा था ठीक है सर तो आप कैब को रद्द कर दीजिए जी सर धन्यवाद